हेलो मैडमजी बजैत छियै कहलहुँ हँ कनि हमरा बौआके अहाँकेँ इसकुलमे एडमिशन कराबेके छलै हँ आ कि हँ तऽ कनि ओकरा डान्स क्लास सीखाबेके छलै हँ अलग से हँ तऽ कनि हमरा बौआके नाम लिख लिअ काव्या कुमारी

हँ तऽ कनि ओकरा डान्स क्लासमे हम भेजब कनि पढ़ाइयो पर ध्यान देबै कनि डांसो सीखेबै आ की केना वहाँके फीस छै से हमरा कहबै तऽ ने हम फेर कहबै सीधे कतेक लेबै नहि नहि बड जादा कहैत छियै कनि कम करियौ गरीब आदमी छी ओहेमे कनि उन्नैस बीस करबै सबके बच्चा पर हमरा तऽ एकटा बेटी एकटा बेटा छथिन हँ हम दूनूके भेजबनि तऽ बेटीके नाम बताइए देलिअनि हँ बेटाके नाम वेदांत कुमार लिख लथि आ हम हिनका देबनि छओ सए रूपैआ दुनू बेटा बेटीमे एतेक नहि धीरे धीरे बौआ सब पढ़ैत रहतै तऽ फेर ऊपर करबै फीस ठीक छै तऽ कनि पढ़ाइयो पर ध्यान देबै छी आ कनि सङ्गीतो पर ध्यान देबै छी तऽ अच्छा पढ़ाइयोके लेल ओहे इसकुलमे छै तऽ दुनूके दू जगह फीस हमरा देबे पड़तै ठीक छै तऽ हम काल्हि बौआके एडमिशन कराबे कै बजे तक आयब काल्हि आयब तऽ काल्हि आके हम एडमिशन करा दिअ नहि तऽ हम कनि फोन पर अहाँ से बात कऽ लेलहुँ हँ कनि हमर दू गो बच्चाके सीट अहाँ रखब कनि हमर घर बला अबैत छथिन तऽ हम लऽ के अबैत छी हिनका एडमिशन दूनू बच्चाके करा दै छिअनि